जीअं त मां माथेरन बाइक ते वियो होसि पर मतिलबु मूंखे ॻाल्हि थोरी सुठी न लॻी छो जो उहो रस्तो थोरो मतिलबु ख़तरनाक आहे बाइक ते वञण जे लाइक़ ना आहे ऐं न ही मां कंहिं खे सलाह ॾिंदुमि थी सघे त कार जे ज़रीए वञिजे त उहो वधीक सुठो पर अॼुकल्ह जे नौजवान पीड़ी जीअं त समुझो कोन थी तंहिं हूंदे बि वञे थी पर मां न पाणि अॻियां वेंदुसि न मां कंहिं खे सलाह ॾिंदुमि त बाइक ते हुन रस्तनि ते वञो जिते असांखे ख़तरो थो लॻे पंहिंजे जान जो गाॾीअ जो माल जो नुक्सान थियण जो सो हिन जे करे मां त न चाहींदुमि ऐं ॿियनि खे बि न चवंदमि वञिणो बि हुजे त महिरबानी करे उहे कार जे ज़रीए वञनि त वधीक ॾाढो सुठो